म्हज्या भुरगेंपणांतल्यो म्होवाळ यादी अश्यो खरें म्हळ्यार नाच कित्याक कांय म्हळ्यार म्हज्या घरांन हांव एकटेंच ल्हान आशिल्लें जावं म्हज्या वाठारांत म्हज्या आजुबाजूक सुद्दां ल्हान अशें हांव एकटेंच आशिल्लें म्हजी भाव भयणां हीं म्हज्या परस ना म्हणल्यार सुद्दां पांच स वर्सांनी व्हडली ताका लागून ताणी म्हाका केन्नाच खेळपाक घेवूना जावं तीं म्हज्या कडेन खूब बऱ्यातरेन केन्नाच उलोवंक नात हांव सदांच खेळा अशें म्हण म्हटल्यार तें हांव म्हज्या मामा बरोबर जावं म्हज्या शेजाराक जे आशिल्ले व्हडले तांचे बरोबरच हांव खेळा जावं हांव खंयी वचपाचें आसत खंयी फिरपाचें जाल्यार हांव तांच्या बरोबरच गेलां म्हज्या जे शेज्रा आशिल्ले ते दोगूय जाण शिक्षक तांच्या शाळेच्या पिकनिकेक हांव वतालें हांव घरांत व्हडलेशें आसना आशिल्ले आमच्या शेजराक जें म्हज्या घरा मुखार जें देवूळ आसा शिवाचे देवूळ त्या देवळानच चडशें आसतालें थंय पयलीच्या म्हज्या भुरगेपणांत खूब कमी लोक त्या देवळांत यो वच करताले आनी जे यो वच करताले तातूंतल्यान थारिल्ले थोडेशे आसताले तांच्या बरोबरच हांव उलयतालें जावं तांच्या बरोबरच खेळ खेळटालें इतल्योच म्हज्या ल्हनपणांतल्यो यादी ना हांव केन्ना म्हज्या आई म्हऱ्यान न्हिदूंक शकलें जावं म्हजे ल्हानपण हें म्हज्या घरा कडल्यान पयस दुसऱ्या शाळेन गेलें कित्याक म्ह म्हाका म्हज्या आईन म्हजी चवथी जातगच दुसऱ्या शाळेन घातलें आनी ताच्या नंतर थंयच्यो यादी ह्यो म्हाका थोड्योश्यो म्हज्या मनाक दूख दिवपी आसात ताका लागून त्यो याद करप म्हाका व्हडलेंशे आवडना